हैलो मेरी आतिफ़ जी से बात हो रही है मेरे को ना अपने ऑफिस का रिनोवेशन करवाना था इलेक्ट्रिशियन का कोई काम करवाना था हमारा ऑफिस है रानी ताल में टू मंज़िल का ऑफिस है पूरा बड़ा ऑफिस है हाँ जी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन इसको बिलकुल रेनोवेटेड एक दम प्योर एक दम अच्छा सा चाहिए आप अपने अपने हिसाब से भी थोड़ा देख लीजिएगा कि जहाँ जहाँ और बोर्ड की ज़रूरत है या जहाँ और भी चीज़ों की ज़रूरत है वह सब आप देख लीजिएगा थोड़ा आपका इससे पहले भी कई जगह हो चुका है क्या मेरे को थोड़ा वह चाहिए था अश् थोड़ा सा जो आप वह लगाएँगे माल वह पूरा कंपनी का रहेगा ना अच्छी कंपनी का ओ के तो आप मेरे को फिर कल आईएगा मैं दस बजे से लेकर ढाई बजे तक मिल पाऊँगा आपको उसके बीच में आप विज़िट करिएगा और मेरे को पूरा समझा दीजिएगा जैसा भी रहेगा और अपने साथ अपने पूरे लोगों को लेकर आईएगा मतलब जो होशियार रहेंगे उन्हीं लोग को लाइएगा ठीक है आप मेरे को बताईएगा लेकिन मेरे को सब माल अच्छा चाहिए ओ के थैंक यू